हलो हांव मुगो किर्ती उलयतां तूं शांताबाय न्ही गो हय अगो हय ना गो त्या वाटेन पावलें ना हांव मात्शें घरान मुगो कामां जाली चड मुगो आनी येवपाक मेळूं ना आतांय म्हण हांव हय आं हय बरोबर न्ही हांव येवूं ना गो म्हजे चल्याक धाडटाले हांव हाडपाक तूं वळखना न्ही गो ताका बरें कितें जालें जाणा घरान मुगो एक पुजा आसा आनी पुजेक लागून म्हाका थोडी भाजी जाय आसलीं कळ्ळें न्ही म्हाका चडशें गांवटीच गांवांन पिकयल्लीच भाजी जाय तातूंत तुमी चड सारें बिरें घालना न्ही गो हय ताका लागून आं आं बरें म्हाका म्हाका एक सांग तुमचें कडेन तुजे कडेन हे आसा तायकीळो आसा तायकीळो हां बरें आं बरें दोडगी आसात गो हां कशें किल वाटें हां हां हां कशें गो वोट्याक कशें शंबराक चार म्हारग मुगो पांच करून दी गो तूं आसूं पांच करून दी तूं म्हाका तेंय बरोबर गो हां तें शंबराक पांच करून म्हाका दी मुगो शंबराची म्हाका धा हाडून दी हां आनीक म्हाका हे बी दी कितें काय म्हळ्यार भेंडे गांवटी आं आनी दुसरी भाजी आसात न्ही गो आनी दुरसी घेता मुगो भेंडे आसात गो गांवटी भेंडे कशें दिल्यात तुवें आं पन्नासा गांवटी व्हड आं बरें व्हड आसात काय ल्हान सायज गो आं बरें बरें तीं मुगो चार चुडी म्हाका धाडून दी हां सांगता सांगता मिरसांगो हरव्यो आं बरें हरवीं मिरसांग धाड मुगो वीस रुपयाच्यो आनी बाकीचें तुजे कडेन कितें आसा चिबड बी आसात गो बरें गोड शें मोटे शें पिकिल्लेशें एक चिबूड धाडून दी म्हाका हां बरें आं मात्शें धाडून दी हां बरें देव बरें करूं हां बरें